एकगो फ्रिज ऑर्डर करल रहिये कितना बढ़िआँ फ्रिज रहै घर पर ऐलै तऽ थोड़ासँ पीछे पचकल रहै साइडमे पचकल रहै कि कहियै सब बच्चा सभके मोन रहे कि घरमे फ्रिज ऐले फ्रिज एकदम एकदम पूरा डैमेज रहै तऽ वहि जे लअ कऽ ऐलै वहि फेर पैक करिके लयऽ कऽ गेले यहि छै कोइ कोइ ऑनलाइन सामान बहुत बेकार दै छै पैकिङ्ग पैकिङ्ग करै बेरिया देखैके चाही कि सामान कोना जा रहल छै नहि जा रहल छै फ्रीजे हम महङ्गा चीज बढ़िआँ चीज